तव्हांजो जीअं त विच में एक्सीडेंट थियो हुओ त तव्हां उन जे लाइ छा कयो मुंहिंजो जीअं मां घर में किरी पई हुअमि त मूंखे पेरु जो ॾाढो धकु लॻो हुओ त मुंहिंजी हिकु लास्ट पेरु जूं ॿ उंगलियूं आहिनि न उहो बिल्कुल ई मूंमेंट ई न पई कनि ऐं मुंहिंजो पेर बि सुॼी वियो हुओ हिकदमि हिलनि ई न पियो त मूंखे सम्झ ई न आहियो त मुंहिंजो घोठु मूंखे न हुओ हुन टाइम ते घर में त मुंहिंजी भेण खे ई मां फोन सॾु करायोमांसि त उहा आई त उहो उन सां गॾु मां रिक्शा में विही करे डॉक्टर वटि आयमि डॉक्टर खे ॾेखारियो की इहे छा थियो आहे मूंखे एतिरो मूंखे मतिलबु अचानक मां थोरो सो ई किरियमि पेरु फिसली वियो त उन में मूंखे एतिरी सुॼनि ऐं उंगलियूं कमु नथी कनि पेर जी छा थी वियो आहे त डॉक्टर चयईं तुंहिंजी शायदि त पेर जी उंगलियूं त थोरो सीं हॾी सरकी वई अथई हॾी सरकण जे करे हुन मूंखे पटो पातूं त पटो मूंखे पातूं में चयो इहे थोरा ॾींहं पहिरीं पंद्रहं ॾींहं रखी ॾिसु अगरि हिन में आराम अचई थो त पोइ ठीकु आहे न त त वरी अचिजे त जॾहिं मां पंद्रहं ॾींहं धीरे धीरे कीअं कीअं करे मिड़ई तकलीफ़ में कढिया उन खां पोइ पंद्रहं ॾींहं निकिता त मां डॉक्टर खे वरी ॾेखारणु वियमि त वरी ॾेखारणु डॉक्टर सॼो कयईं त एक्स रे बि कढी एक्स रे कढणु महिल अञा ताईं उहे जेकियूं उंगलियुनि जी हॾी सरकी वई हुई उहो वापसि जॻहि ते आई न हुई वरी चयोमांसि डॉक्टर हाणे छा कयां हाणे त पंद्रहं ॾींहं खां पोइ हाणे त मूंखे हलण बि मुश्किल थो थिए मां हिकु जॻहि ते घणा ॾींहं विहा घणा ॾींहं केरु मुंहिंजो कमु कंदो कीअं मां कंदमि त डॉक्टर चयईं हाणे हुन जो कोई इलाज़ु ई न आहे तोखे पटो वरी हाणे महिनो जो पाइणो पवंदो त डॉक्टर सजेस्ट कयईं डॉक्टर जे ॿिना असां कुझु करे सघंदा न आहियूं डॉक्टर जे चए ते ई हलिणो पवंदो उन खां पोइ वरी महिने जो पटो पारायो वरी ॾींहुं ॾींहुं कटे कटे वरी महिनो थी वियो महिनो थियण खां पोइ वरी ईअं लॻो की हाणे डॉक्टर वटि वञिणो आहे डॉक्टर ते वियासीं वरी डॉक्टर साॻियो ई सभेई चैक कयईं उहा ई पेरु एक्सरे कढईं उहा ई ॾिठईं चयईं आयो आहे थोरो फ़र्क़ु आयो आहे सॼो फ़र्क़ु न आहियो अथईं अञा वरी पटो पाए त मां चयो हाणे डॉक्टर मां कमु करणु वारी घर में विही रहंदमि त मुंहिंजो कीअं गुज़ारो थींदो ऐं केतिरो टाइम विहा मां कीअं लेडीस आहियूं आख़िरि केॾो कमु थींदा आहिनि ऐं केॾो असांजी हलचलि थींदी आहे ऐं हिकु जॻहि ते विही मुंहिंजो ॿार बि नंढो मुंहिंजो केरु शेवा कंदो चयोमांसि न हाणे तूं पटो न पाए हाणे मां ॾिसां थी त मुंहिंजी साहिड़ी हुन टाइम ते मूंखे विच में मिली फोन कयो हुई मतिलबु त मां चयो मुंहिंजी हीअं हीअं हालति आहे त मूंखे चयईं हिकु आयुर्वेदिक अथईं त तूं हुन वटि वञ उहो तोखे सही में हिते लेप लॻाईंदे ऐं तोखे सही कंदे हिन इहो आयुर्वेदिक सां सही थी वेंदे छोकी तूं त हेॾनि ॾींहनि खां डॉक्टर सां मिली करे डॉक्टर जी सलाह सां ॾेढ महिनो कढियो अथईं त तोखे आराम हेॾो न आयो आहे आहियो पर हेॾो न आहियो अथईं अञा त तूं हिकु दफ़ो मुंहिंजी सलाह ते हुन सां वञी मिल ऐं हुन खां ॾिस छा थो चवई त मां हुन ई सलाह जो ॾिसी करे हज़बेंड के चयोमांसि की हलो मूंसां गॾु ऐं हिननि सां गॾु मां वियमि आयुर्वेदिक वारे वटि त हुन वटि वियमि हुन सां मिली हुअमि त हुन चयईं भई हिते मां लेप लॻाईंदो मां पर तोखे हफ़्ते में ठीकु कंदो में त मां चयोमांसि ठीकु आहे तूं चैलेंज करे थो अगरि त मूंखे एतिरो चए थो की तूं मूंखे हफ़्ता अठ ॾींहनि में ठीकु करे सघंदो आहे त तूं कर त हुन मूंखे हिकु लेप ठाहे करे लॻाईं लेप लॻाइण खां पोइ हुन चयईं इहो पेरु हीअं ई रखिजे हिन खे हिलाइजसि ई न एटलीस्ट मतिलबु ॿ ॾींहं तूं हिन खे हिकु ई जॻहि ते रखेसि वधीक हिन सां हलचलि न कर त मां उहो रखियो हीअं कंदे कंदे मुंहिंजा अठ ॾींहनि में वरी ॿ ॿ टे ॾींहं खां वरी हुन सॾु कयईं वरी लेप हई अठ ॾींहनि में हुन खां मूंखे चङो फ़र्क़ु नज़र आहियो ऐं अठ ॾींहनि खां उहो वरी हुन सेम प्रोसिजर मतिलबु सेम उहा ई दुहराई ऐं वरी मूंखे लेप लॻाईं उन खां पोइ मूंखे हिकदमि ईअं लॻो की बसि हाणे मुंहिंजो पेरु ठीकु थी वियो हाणे मां हलणु लाइक़ थी वई आहियां पोइ पोइ हुन खां पोइ मूंखे कुझु पटो पाए ज़रूरत न पई कुझु न पई ऐं भॻवान जी दया सां अॼु मां बराबरि हली सघां थी